नेपाल के चंद्रगिरी पर्वत पर हम चढ़ल छी ई हमरा लेल बहुत ही यादगार क्षण हमरा लेल रहल अछि आओर बहुत किछु सीखऽ ल शए मिलल अछि ओहि यात्रा मे चढ़ाई के चढ़ाई के क्रम मे लगै छलै जेना कान मे एकदम किछु आवाज नहि जा रहल अछि किछु सुना नहि रहल अछि एना लगै छल डर लगै छल नीचाँ देखै छलियै जहन पहाड़ पर चढ़ै छलियै तऽ लगै छलै जेना आब नहि बचत प्राण मतलब की निकैल जायत अहिना होयत होयत मे ऊपर चढ़ि गेलहुॅं उपर जब चढ़लहुॅं तऽ एते नीक लागल लागै छलै एकदम बादल के बीच मे चलि एल छी पूरा चारू बगल बादल एकदम ठंडा मौसम खूब तेज हवा एते सुंदर मौसम छलै एते मतलब सुखद पल छलै जे हम की बताऊ एकदम ठंडा पूरा चारू बगल बर्फ जमल बारिश के टाइममे ठंडी के टाइममे पूरा बर्फ सॅं ढकल पूरा पहाड़ आओर बहुत ही ठंडा एकदम ठंडा ठंडा हवा बहि रहल छलै एते सुन्दर लागल लगै छलै जे हम बादल के बीच मे जाके छी बैसल नीचाँ देखला पर लगै छलै शायद हम एकदम स्वर्ग मे छी कहैया जे लोग धरती धरती आसमान से आसमान के सैर कऽ रहल छी ओ क्षण हमेशा हमरा लेल यादगार बनिके रहत राहत हमेशा ओकरा हम याद रखबै एतेक सुन्दर मतलब की छल जे हम बता नहि एते प्राकृतिक ऊपर से एते प्राकृतिक के असल सुन्दरता देखऽ लए ओ पहाड़ के ऊपर से हमरा मिलल जे बुझाइ छलय जे हँ आब एकरे नाम छै प्राकृतिक सुन्दर सुन्दर पहाड़ पर पेड़ पौधा सारा बर्फ से ढकल चारू बगल एते सुन्दर मंदिर छलय ऊपर मे की कहू